हिकिड़ो मां टीवी वरतो पैनासोनिक जो हुन जी मुंहिंजो मुंहिंजो एक्पीरियंस तमामु ख़राबु रहियो उहो ठीकु कोन निकतो जीअं ई उन खे स्टाट कंदा आहियूं त हुन में आवाज़ थोरी ख़राब थी थी वञे घणी घणी दफ़ो पिचर बि ॾिसण में नथी अचे चङी तरह ऐं लॻे थो कि भई कुछ डिफेक्टिव पीस हुन मोकिले छॾियो आहे डीलर ऐं डीलर सां मां ॻाल्हायां थो उहो चए थो हा मां मुखे टैक्निशियन खे मोकलींदसि ऐं कोई अचे नथो ऐं हे हले ताईं मां तंग थी वयो आयां मुंहिंजा च चालीह हज़ार रुपिया मां लॻाए छॾिया इन इन ते ऐं मुखे लॻे कि अलाए छा थींदो क्योकि हे चए थो थो कि भई मां ही वारंटी पीरियड में आहे पर वारंटी केसि ताईं हलंदी न हलंदी अञा तईं त हुन कोई टैक्निशियन पंहिंजो मोकलियो कोन्हे जो को ॾिसी सघे कि छा ख़राबी आहे